मां का बि ड्रॉईंग ठाहींदी अहियां त पहिरीं हुन जो दिमाग़ में हिकु परफोर्मां ठाहींदी आहियां ऐं हुन खां पोइ ऑनलाइन ॾिसंदी अहियां पोइ मुहिंजे दिमाग़ जे परफोर्मा ऐं ऑनलाईन ड्रॉईंग ॿिन्हनि खे गॾे हिकु फोटो मन में सोचींदी अहियां ऐं उन खे साकारु करण लाइ पहिरियों त सॼो सामानु गॾु कंदी अहियां जीअं त केनिवास यां ड्रॉईंग जो पनो पैंसिल स्केल रॿड़ु शापिनर रंग रंगनि जी प्लेट ब्रूश पाणीअ जो प्यालो वग़ैरह रंगनि में बि घणई रंग हूंदा आहिनि जीअं पाणीअ वारा रंग तेलु वारा रंग मॉम वारा रंग पोस्टर वारा रंग ऐं स्कैच वारा रंग हीअं ई पैंसिल में बि घणई तरीक़नि जूं पैंसिल आहिनि जीअं त हिकु एम एम ॿ एम एम वग़ैरह हिकु ड्रॉईंग ठाहिण लाइ ड्रॉईंग जे पने जो जे चारों तरफ़ु हिकु नाप जो बॉडर ठाहींदी अहियां ऐं पोइ विचु वारे हिसे में जेका बि ड्रॉईंग ठाहिणी आहे उहे ठाहिबी आहे